दुकान करे हैं तो उसके बाद हम लोग दुकान करना है तो उसके लिए पैसा पहले जुगाना है उसके बाद दुकान करके बिजनेस करके छोटा पहले करना है उसके बाद बड़ा करना पड़ता है धीरे धीरे धीरे धीरे पूंजी फेया फायदा होता है फायदा से आगे आगे आगे आगे बिजनेस बढ़ल जाता है आगे घूम में बिजनेस बढ़ाते हैं तो उससे फायदा होता है गाँव का दुकान रहता है उसमें उधार नगद भी चलते रहता है उसी में से पूंजी बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बड़ा दुकान कर लेता है बड़ा दुकान करने से एक दुकान करता है आगे में बढ़ता है उसके बाद फिर डबल सक्सेस होता है तो डबल भी दुकान करता है आदमी डबल भी दुकान करके अपना पूंजी बढ़ता है उसमें ए गो आदमी करता है उसे दू गो हो जाता है तीन होता है नहीं तो सक्सेस होता है चार पाँच लेबर रखता है स्टाप रखता है काम करता है करवाता है आगे बिजनिस बढ़ता है बढ़ाना पड़ता है अपने से मेहनत करना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग बिजनिस आगे कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है फायदा कितना होता है कितना दिन काम किए कितना कोई बिजनिस में पूंजी काट कर कितना फायदा हुआ कितना घाटा लगा कितना उधार दिए कितना नगद बेचें इसमें से कितना बेनिफिट हुआ कितना घाटा लगा इस सब पर ध्यान देना पड़ता है देखना पड़ता है कैसे करना है हम लोग का दुकान में कैसे समान लाना है कैसे कौन तरीका से बोलना है कौन तरीका से कस्टमर को बोलाना है जुटाना है कौन तरीका से सब को देखना है उसी तरीका से एक में बिजनिस को बढ़ाना है धीरे धीरे धीरे धीरे एक के एक बड़ा दुकान से दो दुकान में करना है आगे माने जितना मेहनत कीजिएगा जितना बिजनिस बढ़ेगा जितना माने किस्टमर आएगा बात विचार किसके साथ कैसा करना है कैसे किस्टमर को जुटाना है कैसे पटाना है कैसे उसे दो रुपया कमाना है फायदा करना है अपना दिमाग लगाना पड़ता है उस पर ध्यान देना पड़ता है जितना दिमाग लगाइएगा जितना ध्यान दीजिएगा जितना पूंजी लगाइएगा जितना फायदा होगा उसे घर परिवार आगे नहीं बढ़ता है बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ता है त इ से दो गो दो गो से तीन गो तीन गो से चार गो होता है आगे गा विकास होता है अच्छा होता है बिजनिस ऐसा चीज़ है सो उसमें नौकरी चाकरी सभी फेल हैं बिजनेस में अगर बिजनिस मन से कर लेता है ध्यान से कर लेता है देख लेता है तो उसमें कुछ नहीं है कुछ लो ऊ जगह पर नोकरी चाकरी कुछ नहीं है सब फेल है बिजनिस के आगू कुछ नहीं खाली बिजनिस वैसे ही करना है कि ध्यान से देखना है कि हम केतना ले कर खड़ा हुए आज हम कितना बढई कितना मेहनत करना है कैसे बढ़ना है कैसे करना है कैसे आगे बढ़ाना है कैसे समझाना है कस्टमर को तो कोई रहता है समझाने वाला कोई रहता है समान देने वाला कोई माने रहता है लाने वाला एक से नहीं सक्सेस हुआ दो को लाया तीन को लाया तीन से चार से सबको समझाना है सबको लाना है ऐसे करके आएगा बिजनिस को बढ़ाना है बिजनिस के साथ साथ ध्यान देना है कि हमको कैसे करेंगे कि बिजनिस आगे बढ़ेगा कितना पैसा लगाना है कितना खर्चा करना है कैसे चलाना है कैसे दो किस्टमर से बतियाना है कैसे किसका बात करना है इस सब पर ध्यान दीजिएगा अपने आप बिजनिस आएगा बढ़ेगा बिजनिस की भीड़ में कितना भी नौकरी कर लीजिएगा कितना भी कमा लीजिएगा सरकारी नौकरी रहेगा बिजनिस के एवज में कुछ नहीं है बिजनिस सबसे आगे है तो आगे है खाली बिजनिस के पीछे पीछे रुपया होना चाहिए दिमाग होना चाहिए किस बिजनिस में दिमाग कितना पैसा लगाएंगे जो कितना आगे बढ़ेगा कितना दिमाग लगाएंगे कि कितना दिमाग से भी बिजनिस आगे होता है तो इसलिए सब पर ध्यान देना है और अपना बिजनिस करना है अपना मेहनत करना है दिमाग लगाना है कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो माने यह सब करता है पढ़े लिखे रेलगाड़ी वाले लोग भी दिमाग लगाते हैं तो उनका भी फिर बिजनिस आगे बढ़ता है तो इसीलिए ध्यान देता है बिजनिस पर बिजनिस करना है बढ़ाना है तो करना है उसमें एक दो चार एक से नहीं स्टाप होता है दो रखना पड़ता है तीन रखना पड़ता है हम लोग भी दुकान किए तो एक से नहीं होता है हम लोग से तो हम सिलाई करते हैं तो हमसे सक्सेस नहीं होता है तो कोई और को रख लेते हैं कोई और को तैयारी करने के लिए रख लेते हैं ऐसे बिजनिस करना है आगे बढ़ाना है दिमाग लगाना है सबसे सब तरीका से बात करना है सबसे सब तरीका से उधार लग लगाना है फिर उसको सु सुलना है कैसे करना है सब चीज पर देखना है आगू ती बरना है और करना है करने के बाद बाद में दू साल एक साल छः महिना को करते करते माने अपने आप दिमाग आगे बर बढ़ते जाता है ये नहीं है कि बिजनिस लाइन में ढुकिएगा त पीछे आएगा पीछे का कोई सवाल नहीं आगू जैसे जैसे दिमाग लगे जैसे जैसे पैसा बढ़े तैसे तैसे दिमाग बढेगा तैसे तैसे आदमी आगे बढ़े आगे बढ़ेगा तो थोड़ी ही है आगे बढ़ जाता है तो थोड़ी पीछे आता है पीछे नहीं आता है वो आगे ही जाता है तो जितना आगे दिमाग लगाइए जितना पैसा फंसाइए जितना पूंजी लगाइए उतना बिजनिस बढ़ेगा उतना ध्यान दीजिए खाली सब चीज़ बिजनिस के साथ साथ तीन चीज़ जो है इस पर ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है पहले तो पैसा लगाना पड़ता है दूसरे दिमाग लगाना पड़ता है तीसरे बोलने का सीखना पड़ता है कि किससे कैसे बोलेंगे कि कौन हमारे पास आएगा कोई अगला कस्टमर हमारे पास आएगा उसी से ना दो पैसा कमाएगा तो उसका बोलने का तमीज़ होना चाहिए कि हम कैसे बात करें कौन कैसे हमसे बात करेंगे कि कौन हमसे साथ में पटेगा पटेगा तो इसके बाद ही तो कोई आएगा तभी तो बिजनिस बढ़ेगा तभी तो आगे में को हो तो ऐसे ही करना है ऐसे ही समझाना है अगले को समझाना है कि हम भी करते है तुम भी करो ऐसे करो ऐसे से ऐसे करके हम आगे बढ़ें तुम भी ऐसे से ऐसे करो करके देखो तो थोड़ा पैसा पूंजी भी लगाना पड़ता है थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है यही यही करना है ऐसे करने से आगे देखना है ध्यान देना है ऐसे कैसे होगा कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे पूंजी लगाकर आगे बढ़िए दिमाग लगाकर बोलिए करिए देखिए समझिए